हाँ हाँ मैं बात कर रही हूँ मैं आपको फोन किया था आपने उठाया नहीं था मैं मुझे पूछना मुझे पूछना था कि आपने हमारी स्कुल की जो कपड़े लिए है बनाने के लिए बच्चों की वो कितना तक गया है कम्प्लीट तो हो गया है ना हूं हूं समझो आपकी तो पूरी बड़ी टीम है ना टीम के साथ काम कीजिए आप अकेले थोड़ी ना करेंगे जी हाँ कितना टाइम लगेगा आप थोड़ा बता सकते है दो दिन आप आप जो बना रहे हो कॉमफोटेबल तो रहेगा ना बच्चों के लिए ना अब तुम साइज़ बच्चों की ले गए है ड्रेस भी आपने ऐसे जैसी डिजाइन में हमने दिए थे उस डिजाइन में बनाना थोड़ा गड़बड़ मत करना हाँ हाँ हाँ मैं देख तो लूंगी और ये बोलना था कि जो लड़कियों की ड्रेस बनाने वाले है ना यहाँ पे एक पैकेट रखना लड़कों के जैसे सर्ट में पैकेट है ऐसे ही लड़कियों की ड्रेस में पैकेट रखना हाँ हाँ पैकेट रखना और लड़कों की तो सर्ट में पैन्ट में दोनों में पैकेट में है ना लड़कियों को भी एक पैकेट रखना स्कर्ट में हाँ हाँ रखना जितना जल्दी हो सकते है बना के दे दीजिए हाँ ठीक है